मां पंहिंजे मकान जे दुकान जे लोन लाइ तव्हांखे रिक्वैस्ट कयां थो हिकु महिरबानी कयो की मूंखे उन्हनि खे हिकु साल जो बिजली जो बिल ॾियणो आहे ऐं उन खे बिजली जे बिल सां कंफर्म करिणो आहे की हा मुंहिंजो लोन पास थींदो तव्हांखे मां रिक्वैस्ट कयां थो की मूंखे हिकु साल जो लोन ऐं बिजली जो बिल ॾेई करे महिरबानी कयो मुंहिंजो फोन नंबर वन टू थ्री फोर आहे हिकु ॿ टे चारि आहे ऐं तव्हांजी मदद खपे ऐं मदद ईअं कयो की तव्हां फटाफट मूंखे बिल बिजली जो हिकु साल जो कढी ॾेई रखो त ताकी मां उन सां पंहिंजो अॻिते उन्हनि खे कागर ॾेई करे ऐं उन्हनि खे पंहिंजो लॉगिन में मदद कयां ऐं उन्हनि खे चवां की भईया मुंहिंजो लोन दुकान जो पास कयो ऐं लोन पास करे तव्हां मूंखे महिरबानी कयो ताकी मां अॻिते कमु वधाया त तव्हांजे इहा रिक्वैस्ट आहे की तव्हां मूंखे बिजली जो हिकु साल जो बिल मूंखे ॾियो महिरबानी